मैं चौदह वर्ष के उम्र में बाहर निकला पहला काम पकड़ा था जो कोट कटिंग का था उसको का काम किया लेकिन वहाँ पर मेरे से गलतियाँ ही गलतियाँ हाेता था अच्छा कार्य नहीं हो पाता था जो बन नहीं पाता था मुझ मुझसे कभी माल छोटा कट जाता कभी बड़ा कट जाता था इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ फिर उस काम को छोड़ा फिर दूसरे काम जॉब के लिए अप्लाइ किया वहाँ पहुँचा तो एक निलोन्स प्रोडक्ट का कम्पनी था उसमें काम कार्य किया निलोन्स प्रोडक्ट का कार्य अच्छा था उसमें मेरा रुचि लगा लेकिन कभी जभी उसमें भी बहुत गलतियाँ कर देता था एक जो कोई एक आर्टिकल मांगता उसमें मैं चार आर्टिकल दे देता था गलती से फिर मेरे को मेरा बॉस डांटता कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो फिर मैं धीरे धीरे अपने उसमें सुधार लाया अच्छा कार्य करने लगा धीरे धीरे फिर मैं गोडाउन कीपर बना गोडाउन कीपर बना तो मेरे को बहुत कार्य सौंपा गया कितने है यह तुम्हें देखना है कभी जभी मैं छट्टियाँ कर लेता सेठ मेरा उससे लिए भी नाराज़ रहता फिर मैं छुट्टियाँ कम करने लगा काम करता अच्छा उसके बाद गोडाउन कीपर संभालने के बाद मेरे को काफ़ी कठिनाइयाँ हुई आई जीवन में कार्य किया कभी जभी बिल मेरे पास में आता ये चीज़ का तो मेरे से गलतियाँ काफ़ी हो जाती थी एक दो बिल दे देता था मेरा बॉस उसके लिए भी डांटता फिर उसका भी सुधार किया धीरे धीरे मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें अच्छी सुधार हुआ हर चीज़ का रख रखाव अच्छा किया मेरे कार्य एक दिन चालीस हज़ार कार्टून हैं उसको व्यवस्थित से रखना ये हमारे गोडाउन कीपर का जिम्मेदारी रहता है सेठ ने कहा पांडे तुम्हे अच्छी तरह से यह जगह देखना है यह करना है ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना कोई भी आर्टिकल इधर उधर न हो जाए मिक्स न हो जाए हम कहा ठीक है बॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा सर मैं कर दूँगा बिल्कुल आप नो टेंसन में रहो फिर बॉस खुश हुए मेरे को एक बार दो हज़ार रुपये बोनस भी दिए कपड़े भी दिए फिर अगले उस साल मैं अच्छे और मन लगा कर काम किया बीच में काफ़ी गलतियाँ भी हुई पाल्टियों के पास गलत गलत आर्टिकल पहुँच जाते जिससे वो नाराज़ होकर मेरे से बॉस को फोन करते बॉस मेरे को फ़ोन करके बुलाते पांडे ऐसा क्यों हो रहा है फिर उनके पास गया मैं बोला ठीक है सर अब ऐसा नहीं हो पाएगा आइंदा हम देख लेंगे जो भी होगा हम ठीक ठाक से करेंगे आप टेंसन मत लीजिए सर हम सब अच्छी तरह से करेंगे फिर वो वो भी सुधार किया फिर जितनी पाल्टियाँ थी उनको फोन करना आपके पास माल पहुँचा कि नहीं पहुँचा कभी जभी इसमें भी हमारे से चूक हो जाती थी इसके लिए भी हमारे बॉस हमको डांटते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए टाइम टेबल का ध्यान रखो हर किसी को टाइम टेबल से फोन किया करो नहीं तो हमारी पाल्टियाँ टूट जाएंगी हमारा माल नहीं जाएगा हमसे पाल्टियाँ नाराज़ हो जाएंगी हम कैसे कार्य करेंगे हमारा कार्य आगे कैसे बढ़ेगा हमारा कार्य और बढ़ना चाहिए फिर हम लोग उसको सुधार किया जाते थे पाल्टियों को मिलते थे अपने प्रोडक्ट का दिखाते थे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को हम लोग और सप्लाइ किया काफ़ी जो हमारा आगे बढ़ा हमारा प्रोडक्ट फिर आज हम अच्छी सैलरी पाने लगे अच्छा कार्य होने लगा आज हमारे कंपनी में दस लेबर हैं मैं वहाँ उनका बॉस हूँ इस टाइम पर मैं ही कार्य देखता हूँ माने वो सब समझाता हूँ ऐसे करो वैसे करो आज हमारे प्रोडक्ट दो चार प्रोडक्ट और बढ़ गए हैं जैसे कि कैम्पा पहले निलोंज थी कैम्पा हो गई हैप्पिली होगी

और काफ़ी आने वाली है अगरबत्ती की भी हमारी कंपनी प्रोडक्ट खोलने वाली है तो हमारे बॉस हमसे खुश हो कर वहाँ पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं